मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख प्रदेशों मे से एक है जो की भारत देश के मध्य में स्थित है यहाँ पर विभिन प्रकार की प्रजातियों के लोग एवं धर्म संस्कृति मनाने के लोग मानने वाले काफ़ी लोग है अलग अलग धर्म सम्प्रदाय के लोग है प्रमुख रूप से यह एक आदिवासी प्रजातीय जो विभिन्न प्रकार के आदिवासी प्रजातियाँ है वहाँ पर निवास करती हैं समय समय पर अन्य आदिवासी संस्थाओं और आदिवासी सामाजिक व्यवस्थाओं के द्वारा मध्य प्रदेश के निर्माण में मध्य प्रदेश की प्रगति में कई प्रकार के योगदान और कार्य किए आज भी मध्य प्रदेश में कई वनवासी और आदिवासी प्रजातियाँ वन में ही रह रही है तथा वहाँ की भौतिक सुख सुविधाओं के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं यही सबसे उचित है और मध्य प्रदेश में मेरे अनुसार सबसे ज़्यादा आदिवासी प्रजातियाँ ही निवास करती हैं इसके अलवा प्रमुख रूप से संस्कृतिक रूप से हिन्दू धर्म के अनुयायी मध्य प्रदेश मे सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि हिन्दू धर्म के मंदिरों प्रचार प्रसार मंदिर निर्माण मे अपना अपना समय समय पर कई प्रकार का सहयोग देते रहते हैं और इसी के साथ आदिवासी को भी हमारे यहाँ के मंदिरों पे समान से पूजा पाठ एवं सभी कार्य को करने का अधिकार एवं सभी सभी प्रकार की सुविधाओं को भोगने का अवसर प्राप्त होता रहता है